والی ووڈ اور ٹالی ووڈ میں ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے دیکھنے کو رجعانات مل جاتے ہیں اور میں نے ابھی تک ایسی کوئی فلم کو دیکھ کر لباس بنانے کی کوشش نہیں کی اور ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اس فلم کو متاثر ہو کر اپنا ہیئر اسٹائل یعنی کہ بالوں کی کٹنگ کو بدل دیتے ہیں اور اپنا رہن سہن اور پہننے کا طریقہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں ایسی بہت سی فلمیں ہیں میں نے اس میں سے بہت ساری فلموں کو دیکھنے کے بعد بھی احساس کیا ہے کہ جو اپنا کلچر ہے پہناوا ہے یعنی کہ جو سنسکرتک ہوتا ہے وہی ہمیں پسند آتا ہے اس کے سوا ہم لوگ دوسرے کو فالو نہیں کرتے